ہمارا مذہب دوسروں کی مدد کرنے کی تعلیم دیتا ہے اور کئی یہ تعلیم ہمیں کئی بار دیتا ہے یہ تعلیم ہمیں بہت ہی اچھی لگتی ہے اور دوسروں کو بھی ہمارا مذہب کہتا ہے کہ جو لوگ پریشانی میں ہوتے ہیں ان کی ہمیں مدد کرنی چاہیے جیسے کہ کچھ لوگ جن لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں ہوتا ہم انہیں کچھ کھانے پینے کی چیزیں دے دے دینا چاہیے جس وجہ سے انہیں بھوکا رہنا یا سونا نہ پڑے اور وہ آرام سے کھا پی کے سو جائیں یا کچھ جیسے کسی کو پیسوں کی ضرورت ہو تو ہم انہیں پیسے دے کے بھی ان کی مدد کر سکتے ہیں یا پھر کچھ ایسی مدد جو ان کو چاہیے ہوتی ہے ہم ان کی مدد بھی کر سکتے ہیں اور ہمیں ہمارا مذہب مدد کرنے کو کہتا ہے کہ جو لوگ مشکلوں میں ہوں ان کی مدد کرنی چاہیے مدد کرنے سے ہمیں ثواب اور دعائیں ملتی ہیں اور نیکیاں ملتی ہیں جو ہمیں آگے جا کے کام آتی ہیں اس وجہ سے ہم بہت ہی خوش رہتے ہیں کیوں کہ ہم دوسروں کی مدد کرتے ہیں تو ہمیں بہت ہی خوشی ملتی ہے اور دوسروں کو بھی بہت خوشی ملتی ہے